नमस्ते मुझे आटो बुक करना था मुझे प्रयागराज जाना है घूमने के लिए वह हम लोग चार लोग हैं साथ में मैं और मेरा दोस्त तीन हैं साथ में हम लोग प्रयागराज घूमने जाएँगे आटो बुक हो जाएगा दो तीन दिन में जाना है मतलब चार तारीख को जाना है नहीं सुबह को जाना है और फ़िर दो एक दिन रहेना है रुकना है उसके बाद सुबह में चले आना है उसके कितना रेट लगेगा उसका हाँ वहाँ पर रूम भी चहिए आपका कोई परिचय का है कितना रेट पड़ेगा आपको आटो में जाने के लिए और उसमें कोई सुविधा अच्छा तो मुझे जाना है परयागराज के कुम्भ मेले में तब भी कितना पड़ जाएगा आपके लम सम और रहने की सुविधा वहाँ पर एक दिन रुकना है मुझे वहाँ पर तो नहीं हम हम लोग चार लोग हैं तो क्या कौन सा बढ़िया पड़ेगा तो उसमें कितना रेट पड़ेगा नहीं तो मुझे ए सी वाला चाहिए उसमें कुछ कम चार्ज चलिए ठीक है उसी को बुक करा लीजिएगा फ़िर सुबह में आटो आप कब तक लेकर आएँगे हम प्रयागराज हम आटो इस्टैंड पर आ जाएँगे वही आठ ओठ बजे

ठीक है नहीं पास ही में चाहिए तभी न आटो इस्टैंड पर हम जल्दी पहुँच जाएँगे आपके यहाँ चलिए ठीक है तब